हमर सबहक संस्कृतिमे अनेक तरहक व्यवसाय यऽ ओहिमे सब अपन अपन व्यवसायके अपना अपना ढ़ंग सँ सब जाइत करै यऽ केओ मखानक खेती करै यऽ जकरा बेसी खेती यऽ ओ अपन धान चाउर उपजा कऽ बेचै यऽ गहूॅंम सब उपजाबै यऽ ओ सब बेचलक केओ अपन बाँसक सुप डगरा बना कऽ बेचैया आ केओ अपन जकरा गाय सब यऽ भैंस सब यऽ ओसब अपन दूध सब बेचैया तऽ एतुका जे यऽ सबटा लोकसब सब अपन अपन जकरा जे मुन होइया जे इच्छा होइया से करैया ओकरा सबके सबके जकरा जाहिमे बेसी मुनाफा होइया ओ वएह करैया ककरो बेसी गाछी वृक्षी अछि तऽ ओ अपन जारैनक व्यापार सब करैया जारैन बेचैया आ केओ आ दरवाजा गेट सब जे बनबैया घरक ओ खिड़की सब जे बनबैया ओकरा सबके जारैन बेच दैया तऽ ओ सब अपन गेट बना बना कऽ बेचैया सब अपन अपन तरीकासँ अपन अपन काज करैया केओ दुधे बेचैया तऽ निक जकाँ भोर साँझ गाय मालक देखभाल करैया दिन राति ओकरा खुआबैया आ तब फेर ओकर दूध जे होइया से बेचैया केओ दही पौर कऽ बेचैया दही दही सेहो बेचैया केओ बना कऽ केओ घीये बना कऽ बेचै यऽ आ अगर कियो मखानक खेती करै यऽ तऽ ओ मखान बेचै यऽ मखानके उपजा कऽ ओकरा बेचैया केओ धान गहूँमक खेती करैया तऽ ओकर धान गहूँम उपजैया तऽ ओ अपन धान गहूँम उपजा कऽ मुनाफा करै यऽ कतेक किसान सब अपन बाड़ी झाड़ी जते जकरा जते छै ओ अपन सब्जी सब उपजा कऽ बाजार पर बेचैया साँझमे बेचलक जते पैसा भेल अपन ओकर मुनाफा भेल सब अपन अपन सुविधा अनुसार अपन अपन काज करैया जकरा जे जे करै के इच्छा होइया से करैया एही व्यवसाय सँ केओ केओ लोक बाहर भऽ गेल यऽ किएक तऽ ओकरा बेसी मुनाफा नहि बुझाइया ओ अपन बाहर चलि गेल कमाबै लेल आ ओ अपन बाहरेमे नौकरी वौकरी केलक आ गाम घरमे जेकरा सरकारी नौकरी भए जाइया जे पढ़ै लिखैया तऽ ओ अपन सरकारी नौकरी करैया तऽ ओ अपन अपन व्यवसाय सँ हटि जाइया आब ई नहि यऽ जे हमर बाप दादा जे केलक से हमहुँ करी सबके अपन अपन इच्छा पर सब निर्भर यऽ पहिले जकाँ ई नहि बुझैया जे हमर बाप दादा इसब करैया तऽ हमहुँ यएह करी केओ पढ़ि लिख कऽ डॉक्टर बनैया केओ इंजीनियर बनैया सब अपन अपन सोच सोचक अनुसार अपन अपन काज करैया जाहिमे जकरा मुनाफा होइया वएह करैया केओ जाइया दिल्ली कमाबै लेल ओतऽ कमाबैया केओ पंजाबमे कमाबैया आ बेसी लोक गामेमे रही कऽ अपन सब जेना कि हम कहलहुॅं सब्जी बेचैया केओ दूध बेचैया एहि तरह सब अपन अपन अलग अलग तरीकासँ अपन अपन काज फरियाबैत रहैया